गाय हमे रखने छियै गाय रखने छियै तऽ ओकरा गायके मकै जनेर खिलबैत छियै हमे

गाय जखनि दूध गारैत छियै दूध गारै से पहिने दूध गारलाके बाद मसूरके दालि हमे पाँच किलो गायके दै छियै गारि लै छियै दूधके तब पाँच किलो मसूरके दालि दै छियै पीए लऽ हमे उबालिके दालिके उबालि लै छियै उबालिके आ तब पीबैत छियै ओकर बाद बकरीके लिए हमे घास बुननै छियै बरसीम भेलै जै भेलै ओकर बाद सुधा दाना भेलै बकरीके ओकरामे फूलाइके तनिके भुसाके जरमे कुट्टीके जरमे मिलाइ दै छियै तऽ तनी मनी जे लिबिर छिबिर होइ छै बकरी खाइ छै इएह सबमे बकरीके गायके पालनमे हम छियै लगल आ गायके अपन सेबामे भोरे सुति उठैत छियै पानि से धोइ दै छियै धोइके आ तब माल जालके हमे खाए लऽ पानि दै छियै खाइ लऽ पानि कयलाके बाद माल जाल कऽ गारला गारि दै छियै गारिके ओकर बाद माल जालके दूहनाइ चालू करैत छियै दूहलाके बाद पाँच लीटर पाँच किलो मसूरके दालि उबालिके हम गायके पिलाइ दै छियै इएह सब छै मतलब गायके बकरीके सबके बकरियो रखने छियै तऽ दश गो के लगभग आ गायो रखने छियै तीन गो चारि गो मेहनत बहुत छै मेहनत करै लऽ चाहबै तब ने आदमी लेकिन मेहनत बहुत छै आदमी करतै तब ने आदमी सोचलक की माल जाल रखने छै दे जहए भेलै ओएह अपन खिलाए दै छियै लेकिन मालके सेबा हम बहुत करैत छियै